दा जोंहा जेथुखे इसिं बानायो फार्स्टावनो जों बाथौखौ थारमाने सानजाहा बानायो बेनिफ्राय आरो जोङो इसिंखौ आरो सोनाबहा माबा खोलाहा बानायो बेखै जों ओंखाम सङो आरो बाख्रिबो थायो आरो बिनि उनाव जिथु जोङो हानि जौदु हानि जौदुखौ जोङो आगोल हिराफोरनिफ्राय थारमाने माबानानै लाखिनानै जोंफोरो जुमायनि माबायाव जों बेबहार खालामोमोन खिन्थु जों नै दा बे हानि जौदुजों बाहायालासिनो जोङो सिल्भार जौदुनि लाखिनानै जोङो नै दा जुमायफोरखौ जों बेयाव बाहायो बेयाव सङो आरो बेनिफ्राय जोङो सारायखौ जोंफोरो मथा मथि बे मोनथाम खामानियाव सालाय जायो साराया बा सौराय एवनायावबो बा ओंख्रि संनायावबो बा भाजा एवनायावबो बे बाहायजायो आरो बेनिफ्राय जों खान्थाखौ जों आरो ओंखाम संजायो आरो बेनिफ्राय खुरैफोरखौ जों जिथुखे आरो ओंख्रि ओंखाम लानो कारने जोङो बेयाव बाहाय जायो बेनिफ्राय जोङो गिलास लायो गिलास माने आगोल जोंहा लथामोन पिटलनिमोन आगोल नै दा जोंहा सिलभारनि थंगा बेयाव बाहायो आरो जग गैयामोन आगोलो जोंफोर आरो बे जौदुआवनो बाहायनानै जायोमोन आगोल बोराइ बुरिफोरा खिनथिलांनाय हिसाबै दा जोंहा बरथमान नै दा जिथुके जोङो खांसि खुरैफोराबो आगोल पिटलनि गोजामोन नै दा सिलभार जाजोबबाय बायनानै मोनो थाखा फैसानिसो आंखाल बेबायदि आरो बेखिनियानो अ दा गारबाफोराथ' नै दा गारबा दङ जोंहा आगोलनि गारबायाबो पिटलनिमोन नै दा सिलभारानो जाबाय आरो आरो स्टिलनि जाबाय सब बुस्थुआनो आगोलनिफ्रा जोबबायानो दे मथा मथि एखआनो गैला फानै बिनै अभाब नालाय फानना जाजोबबाय दा बरथमान गैला आरो बेफोरो जों मालायनि बानायनाय बस्थुखौनो नै दा सालायना जायो आरो सिलभार सिलभारनि आरो पिटल बेफोरनि ओरैनो जोंफोरो बेखिनिखौल' सालायनानै जानानै थायो आरो गारबाखौ जोंफोरो एवखां सावखां बै माबानायफोराव जोङो बाहायो बा फिथाइ एरखांबायनाय सारायाव बेफोरखौ जों बाहायो आरो बेनिफाय राननायफोराव खास करम'फोराव मेल मिथिंफ्रावबो लांजायो आजिखालिथ' औवादो राना नालाय औवानिथ' गारबा गैयाना गथिखे जों मेल मिथिङावबो बेखौनो बाहायो न'आवबो बाहायो आरो सामुस फिसा दं जोंहा संख्रै एरनो नांगौ बेबायदि आरो बस्थुआ बेखिनियानो दा जोंहा गासैबो जमा जानायलाय थारमाने आरो जौदुआव लाबा थारमाने आख' फाख' जायो नालाय जों बेखायनोथ ओइ जों केटलियाव लायो दैखौ जमाहाय लानानै ओमफ्राय राननोबो मोजां जायो गथा गोग्लैयो नालाय जौदुआवबा आलाय सिलाय जायो आरो हानि जौदु नालाय बायो गथिखे जों आरो केटलियाव बाहायो आरो बेखिनियानो